हैलो मैडम तव्हां झूलेलाल स्कूल जी प्रिंसिपल था ॻाल्हायो मैडम मैडम मां न मुस्कान परचाणी थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हां जो रेफरेंस हिकु सर ॾिनो हो कि तव्हांजी तव्हांसां एडमिशन जी ॻल्हाइण लाइ पहिरियों त मां तव्हां जो ॾाढो नमस्ते करणु चाहियां थी ऐं उनजे अलावा तव्हां मूंखे थोरी मदद करे सघंदा छाकाणि त मां न हाणे अकोला मां हिते लॾे आइ आहियां ऐं मुंहिंजे पुट जो हिकु साल मां हुते पढ़ाई कराई ऐं हाणे मूंखे पहिरें दर्जे में हुन जी दाख़िला कराइणी आहे त तव्हां ॿुधाईंदा कि तव्हां पहिरें दर्जे में ॿार जी सीट अवेलेबिल आहे मुंहिंजो पुटु छहें त छहें साल जो ई आहे हा हा कच्चो बाल मंदर बि मां हुते करायो आहे ऐं पक्को बाल मंदर बि करायो आहे ऐं उहो सिंधी सिंधी असांजी सिंधी ॿोलीअ मां ई पढ़ियलु आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हले मैडम मां इहो ॻाल्हि ध्यान में रखंदमि ऐं मैडम तव्हां ॿुधाए सघंदा कि घणी फी आहे पहिरें दर्जे जी अच्छा कॉपियूं मूंखे ॿाहिरां वठणियूं पवंदियूं अच्छा अच्छा हले मैडम मां ठीकु आहे मां अची करे लिखत में ॾई थी वञां उनजे अलावा मां पंहिंजो जो बि जेके बि डिटेल तव्हांखे या पन्ना वन्ना जेके क़ाॻर खपनि उहे मां हुन सां गॾु करे उहो सभु उते ॾेई थी वञा ठीकु आहे मैडम हले हले ठीकु आहे मैडम शुक्रिया